ہمارے ضلع گوتم بدھ میں بہت سارے اہم تعلیمی ادارے اور مواقع ہیں جہاں پر لوگ کو اور بچیوں کی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ بچے پڑھ لکھ سا لکھ سکیں اور اپنا اور اپنے ملک اور معاشرے کا نام روشن کر سکیں جیسے ہمارے علاقے میں انٹر زیرو زیرے کالز بہت مشہور ہے اور اسی طرح ڈریم ویلی انسٹیٹیوٹ بھی ہمارے یہاں موجود ہے جہاں پر لوگ بہت سارے تعلیم اور بہت سارے فنون حاصل کر کرتے ہیں جس جس سے اس کی ترقی کا راستہ کھل کھلتا ہے اور وہ لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا اور اپنے معاشرے کا نام روشن کرنے کرنے میں لگے رہتے ہیں